हाणे वेझो मां हिकु चादर घुराई हुई माइक्रो फाइबर चादर आहे हुनजो कलर त ॾाढो सुठो हुओ जंहिं ॾींहुं नईं वर्ती प्रिंट बि छा त मस्तु बढ़िया हुई हिकदमि ऐं चमके त ॾाढी सुठे नमूने पेई पर विझण खां पोइ बि सुठी पेई लॻे पर जीअं जो हुनखे मां धोती त प्रिंट बि चङियुनि जॻहयुनि था निकिरी वेई कलर बि हुनजो ख़राबु थी वियो ॻाढ़ो कलर हुओ हिकदमि माना हल्को ॻाढ़ो थी वियो त ॾाढी ख़राबु चादर निकिती पैसा बि मां हेॾा भरिया हुआ उहे बि मुंहिंजा बर्बादु थी विया हाणे दुकान वारे खे बि चयो त भई तुंहिंजी चादर हीअं थी आहे त उहो बि मञे कान थो चवे तो तव्हां हिकु दफ़ो असां सामानु जीअं विकिणींदा आहियूं त वरी असां वापसि न वठंदा आहियूं हिन चादरुनि ते न गॅरेंटी हूंदी आहे न वॉरंटी हूंदी आहे त हाणे त मुंहिंजे लाइ त परेशानी थी वेई हिन चादर सां